ہم سفر کے لیے اپنی بوا کے گھر پھپھو پھوپھی کے گھر جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں جانے میں وہاں جاتے ہیں وہاں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہاں جو میری مطلب کزنس ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنا کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے الگ الگ جگہ گھومنے جاتے ہیں بہت اپنے رشتے دار سے ملتے ہیں اور بہت مستی کرتے ہیں کھیلتے ہیں یہ اسے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اور گھومنا اپنی تھوڑا گھر سے باہر نکل کے دوسرے جگہ جانے میں مزہ آتا ہے کزنس سیم ایک کی ہے فرینڈ ہے تو اچھا لگتا ہے کھیلنا اس سے باتیں کرنا اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں ہمیں جانا پسند ہے جیسے اپنے دوست کے اپنے دوست کے سانتھ گھومنا اچھا لگتا ہے اور اور کلاسیز کرنا اچھا لگتا ہے اور ہم وہاں اپنا مطلب ماہول تھوڑا اچھا اچھا فیل ہوتا ہے کمفرٹیبل رہتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اسی لیے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ گھومنا باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اسی لیے ہم جاتے ہیں تھوڑا دماغ فریش ہو جائے طبیعت ٹھیک رہے اسی لیے ان لوگوں کے ساتھ باہر جاتے ہیں پھوپھو کے گھر جاتے ہیں اور دوست سے ملتے ہیں اسی لیے وہاں ہماری بہت ساری دوست ہے اسی لیے وہاں جانا اچھا لگتا ہے